توہمات انسانی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جو اکثر مختلف ثقافتوں اور اور علاقوں میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے میرے علاقے میں جیسے کہ بھارت کے دیہی اور نیم شہری علاقوں میں بہت سے لوگ مختلف توہمات پر یقین رکھتے ہیں نمبر ایک بلی کا راستہ کاٹنا یہ خیال عام ہے کہ اگر کوئی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ بد قسمتی کی علامت ہے لوگ اکثر انتظار کرتے ہیں یا کسی دوسرے کو پہلے گزرنے دیتے ہیں تاکہ اس بدشگونی سے بچ سکیں نمبر دو چپل الٹی ہونا اکثر اگر کسی کی چپل یا جوتی الٹی ہو جائے تو اسے سیدھا کرنے کی فوری ضرورت محسوس کی جاتی ہے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ الٹی چپل بد قسمتی یا جھگڑوں کو دعوت دیتی ہے نمبر تین چاند گرہن اور حاملہ خواتین چاند گرہن کے دوران حاملہ خواتین کو گھر کے اندر رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے یہ یقین کیا جاتا ہے کہ گرہن کے دوران باہر نکلنے سے بچے بچے پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں جیسے جسمانی نقائص نمبر چار ہچکی آنا ہچکیاں آنے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے اگر ہچکیاں رک جائیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ شخص یاد کرنا بند کر دیتا ہے نمبر پانچ جھاڑو جھاڑو شام کے وقت نہ دینا شام کے وقت جھاڑو لگانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھر سے دولت یا خوشحالی کو باہر نکال دیتا ہے نمبر چھ کالی بلی یا چمگادڑ کالی بلی کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اگر چمگادڑ گھر میں داخل ہو جائے تو اسے بری خبر کی نشانی سمجھا جاتا ہے نتیجہ یہ توہمات وقت توہمات وقت اور علم کے ساتھ کمزور پڑے رہے ہیں لیکن ان کا اثر اب بھی بہت سے لوگوں کی روزمرہ زندگی پر موجود ہے شعور اور تعلیم کے ذریعے ان توہمات سے بچا جا سکتا ہے